जय झूलेलाल सभिनिनि बेंकुनि में तव्हांजो स्वागत आहे ॿुधायो छा तव्हांजी सेवा करे सघा थो

हम्म अच्छा हम्म ज़रूरु भेण तव्हांखे पहिरीं लोन लाइ तव्हां वटि आई टी आर आहे इनकम टैक्स या कुझु इअं तव्हां भरींदा आहियो या तव्हां सैलराइट आहियो त तव्हां सैलरी स्लीप वग़ैरह आहे जिते तव्हां कमु कंदा आयो इअं कुझु आहे तव्हां वटि ओके त मूंखे तव्हांजो ओके मुंहिंजे ते इहा आई टी आर जी हाणे जेके तव्हां भरी आहे उहा हिकिड़ी कॉपी ज़ेरोक्स ऐं तव्हांजी टे महीने जी सैलरी स्लीप ऐं तव्हांजो प्लस पैन काडु आधार काडु ऐं तव्हांजी होम डिटेल्स मूंखे लॻंदी या तव्हांजी वैन्यू में तव्हांजो जेके तव्हां खोलियो पिया उहो छा बिज़नस आहे ओके त तव्हां सर्टिफ़िकेट वग़ैरह या बी एम सी जो इअं कुझु अथव तव्हां वटि एम एस एम ई या त तव्हांजो जेको स्टार्टअप बिज़नस लाइ हिकिड़ो नोर्मल सर्टिफ़िकेट लॻंदो आहे बी एम सी जो उहो अथव तव्हां वटि

ओके त हुन लाइ तव्हांखे कुझु नाहे ऑनलाइन वञी करे बी एम सी जी हिकिड़ी साइट अथव हुन मां एपलिकेशन करो एम एस एम ई ऐं हिकिड़े नोर्मल त तव्हांजो सर्टिफ़िकेट हूंदव जंहिं में तव्हांजी डिटेल लिखी ईंदी आहे की तव्हां वटि घणा माण्हू आहिनि कहिड़े टाइप जी रोटी तव्हां ठायो था ऐं किथा ठायो पिया ऐं एड्रैस हुन खां पोइ उहो फ़ोम्स पोइ डिटेल्स असांखे ॾेई छॾिजो असां तव्हांजो लोन प्रोसैस में विझंदा असां ख़ाली चैक कंदा आहियूं सिबील स्कोर अगरि सिबील स्कोर तव्हांजो सुठो आहे त असांजे लोन तव्हांखे इमिजिएट करे ॾिंदासीं ऐं पोइ हुन में पर्सनल लोन थींदो हुन में ऐं जेको असांजे हिते अथव तव्हांजे पंद्रहें टके खां चालूं थींदव पर्सनल लोन जेको असां टे ॾींहं में तव्हांखे डिसबस करे छॾिंदासीं कोई इशू नाए जेके सभ पेपर तव्हांजा सभ टॉपअप बराबरि थियल आहिनि त उहो थी वेंदो काग़ज़ कापिनि भेण पर्सनल लोन में कोई न पोइ तव्हां कंहिं जे लाइ बि यूज़ करो चाहे तव्हां शादीअ लाइ यूज़ कयो एज्युकेशन लाइ यूज़ कयो तव्हांजे पर्सनल कमु लाइ घरु ठहण लाइ पर्सनल लोन कंहिं में बि तव्हां यूज़ करे सघो था हा हा त हुन में तव्हांखे करिबनि चारि हज़ार जी क़िस्त पवंदी उहा ऐं हर महीने तव्हांजो उहो त अगरि कोई डिटेल आहिनि बेंक जा त ई सी एस ट्रांस्पोट थी सघे थो हर महीने तव्हांजी पंज तारीख़ क़िस्त अची वेंदी डिपेंड तव्हां कहिड़े तारीख़ तव्हांजो लोन डिसबस थिए थो पोइ हुन जे हिसाब सां तारीख़ूं वेंदियूं आहिनि कंहिं में हिकु तारीख़ कंहिं में पंज तारीख़ कंहिं में ॾह तारीख़ टे तारीख़ जा डिटेल आहिनि असां वटि पर उहे जेके मिलनि

न उहो त जेके बेसिकली त मां लोन वठंदा आहियो जेका अमाउंट आहिनि बेंक बेंकिंग जे हिसाब सां लख पंज लख जी इन शोट कवर हूंदी आहे पर उहा डिपेंड क्राइटेरिया हुनजो तव्हां लोन घणो था वठो जी जेको आर बी आई जी गाइडलाइन्स आहे हा फ़ॉलो करणी पवंदी असांखे तव्हां जो लोन डिसबसमेंट में असांखे टे ॾींहं में तव्हांजो थी वेंदो ऐं रेंज आहे जेका फ़िफ्टीन परसेंट रिड्यूसिंग रेट ऑफ़ इंटरेस्ट ते आहे जेको तव्हांखे मां करे ॾिनो अगरि तव्हांजो पेपर वर्क प्रोपर आहे त पोइ वधि में वधि टे ॾींहं में तव्हांखे लोन सेंक्शन थी पास थी करे तव्हांजे अकाउंट में ट्रांस्फ़र थी वेंदा पैसा हा विदइन छह महीने में तव्हां हुनखे फ़ॉरक्लोज़ करे सघो था छइ महीने जे अंदरि तव्हांजा चयो त तव्हांजो लोन मां फ़ॉरक्लोज़ कंदमि हुन में तव्हांखे ख़ाली टे टका एक्स्ट्रा भरिणा पवंदा वेलकम जय झूलेलाल